हमरा दरभङ्गामे छी दरभङ्गा से एखन मधुबनी जाएके यऽ हमरा रिश्तेदारके विवाह यऽ ओहिमे तऽ हम ओहिके लेल ओला बुक केलहुँ हँ अहाँ ऑनलाइन पेमेण्ट लै छियै या नहि लै छियै यदि नहि लै छियै तऽ की कारणवश नहि लै छियै आओर यदि लै छियै तऽ हम अहाँके फोनपे गुगल पे से यु पी आई से पेमेण्ट कऽ सकै छी आओर अहाँकेँ जे ड्राइवर छथि तिनकर भोजनके व्यवस्था जे जगह जा रहल छी ओहि जगह पर होयत हम अपन पुरा परिवारके साथ एकटा विवाह समारोहमे जा रहल छी जाहिमे अहाँकेँ पाॅंच छओ घण्टाके टाइम लागत तऽ ओते देर रुकयके अहाँ कते चार्ज करबै कते पैसा लेबै आओर से कहु आओर बढ़ियाँ जकाँ हमरा ओतय पहुँचायब कि नहि कते टाइम मे पहुँचायब कते टाइम लागत अहाँकेँ हमरा घर पर लऽ जायमे दरभङ्गासँ छोड़यमे ठीकसँ अहाँ लऽ जाएब कि नही से पुरा हमरा जानकारी दिअ आओर जते देर हम रूकबै ओहिमे अहाँ कतेक चार्ज करबै या फिर हमरा लग प्रोमो कार्ड यऽ ओहिकेँ हमरा बीस परसेन्ट छुट भेटैया तऽ ओहिके लेल अहाँ मतलब छुट देबै कि नहि अहाँके कम्पनी हमरा छुट देत कि नहि से हमरा